دیہات میں کھیلے جانے والے کھیل کبڈی کھوکھو گلی ڈنڈا لنگڑی کشتی ہے مجھے گلی ڈنڈا پسند ہے گلی ڈنڈا دو دو چیزوں سے کھیلا جاتا ہے ایک گلی دوسرا ڈنڈا ڈنڈا ایک لمبی لکڑی کی لک لکڑی لکڑی ہوتی ہے گلی ایک چھوٹی گول گول شکل کی دوسری لکڑی ہوتی ہے گلی کو زمین پر رکھ کر اسے ڈنڈے سے مارا جاتا ہے

گلی ڈنڈا کھیلتے وقت سبھی کھلاڑی ایک چھوٹے سے دائرے میں کھڑے ہو کر گلی کو ایک پتھر پہ رکھ کر اسے ڈنڈے سے اڑاتے ہیں ایک کو گلی جب ہوا میں اڑ جاتی ہے تو اسے ڈنڈے سے زور سے مارا جاتا ہے اور جو شخص گلی کو اڑاتا ہے اس شخص کو کوئی ایک طے کی ہوئی جگہ پر جا کر جا کر جا کر بیٹھنا ہوتا ہے اگر وہ شخص سامنے والی ٹیم کے کسی شخص کے گلی ڈھونڈھنے سے پہلے اس جگہ پر پہنچ گیا تو اس شخص کو ایک پوائنٹ ملتا ہے گلی ڈنڈا گلی ڈنڈا ہندوستان عراق ایران ٹرکی یہاں یہ سب جگہوں پر بھی کھیلا جاتا ہے گلی ڈنڈا کے گلی ڈنڈا انٹرنیشنلی کہیں کھیلا نہیں جا سکتا پر گلی ڈنڈا ایک دیہاتی اور بچپن بچپن میں کھیلے جانے والا ایک اہم اہم کھیل ہے